असांजे जीवन में सभिनी खां वॾो सबक़ु इहो सिखियोसीं त कॾहिं बि कंहिंसां बि बईमानी भ्रष्टाचारी इअ इअ न कजे असां इहो ॾिठो वियो आहे खां ई चङो ई त किथे बि अगरि रुपये जी बि बईमानी थी थिए त उहो ॾह रुपया ई थो खणी बरबाद करे छॾे थो मतिलबु कंहिं बि प्रकार सां रुपये जो धनु अगरि कंहिंखे असां हराम जो खंयो आहे त उहो ॾहें रुपये जे बराबरु असां खां वठी ई रहंदो तॾहिं इहो चइजे मतिलबु कॾहिं बि कंहिं बि कंहिं म कंहिं ग़रीब सां उचाइजे न कंहिंसां भ्रष्टाचारी कजे कंहिंजो बि हराम जो हिकु रुपयो बि न खाइजे ऐं परमार्थ जे तरफ़ां मां चयो झुकिजे त ॾाढो वॾो सुठो आहे मन खे शांति मिले पई किथे बि वञो तव्हां मन जी शांति मतिलबु सभिनी खां वॾी शांति आहे ऐं बीमारियुनि खां परे बिल्कुलु हिकदमि मां चयो परमात्मा खे मञो कंहिं बि प्रकार जी मन में काई बि निंदा न ईंदी कूड़ु कपटु न ईंदी असां त मतिलबु सबक़ु इहो ई सिखियो आहे मतिलबु कॾहिं बि कंहिंसां बि का बि कॾहिं कंहिंजी निंदा न कजे कॾहिं कंहिंसां कूड़ु कपटु न कजे भ्रष्टाचारी न कजे मालिक सभिनी खे ॾिए थो अॼु तव्हां कंहिंखे रुपयो था ॾियो त मालिक तव्हां खे ॾह रुपया करे थो ॾिए पियो हीअ मुंहिंजी बि मतिलबु सभिनि सां निमाणी वेनती आहे त कंहिं बि प्रकार जी कंहिं जी बि निंदा न कयो कॾहिं कंहिंखे न उचायो हमेशा पाण खां हेठें जी मदद कयोसि त मालिक तव्हां खे वधाईंदो वसाईंदो अॼु ॾिठो वञे त मतिलबु तव्हां कंहिंजो बि रुपयो खाधो त मालिक कंहिं न कंहिं प्रकार सां उहो किथे न किथे तव्हांजो ॾहें रुपये जे रूप में वञिणो आहे ऐं जे तव्हां कंहिंजी रुपये जी भलाई था कयो पिया त तव्हां खे उहो रुपयो सौ रुपये जे बराबर थो थी मिले तव्हां खे इएं सम्झो मालिक ई तरफ़ां केॾी वॾी सुहिणी शक्ति प्रदान थी आहे